दपैह्रीं आह्ली रुट्टी बिच अस दाल चौल बनाने आं कन्नै चटनी बनाई लैन्ने आं कुसै दिन अस राजमांह् ते चौल बनाई लैन्ने मतलब दिनें दे स्हाब कन्नै अगर इक दिन दाल चौल बनाई लैते दूगे दिन राजमांह् चौल बनाई लैते कुसै दिन काले चने कुसै दिन चौलें आह्ला साग बनाने कुसै दिन कड़म बनाई लैन्ने मतलब सब्जियां जेह्ड़ियां मौसम दे अनुसार अगर गोभी दा मौसम होऐ तां गोभी बनाई लैन्ने अगर कड़मे दा मौसम होऐ ते कड़म बनाई लैन्ने अम्बें दा मौसम होऐ ते ल्हास बनाने म्हानी बनाने मतलब साढ़े डोगरे जेह्ड़े न मतलब अम्बल चौल अम्बल दाल चौल बड़ी शकीन कन्नै खंदे न केईं दपैह्रीं दे खाने बिच फुल्का बी खंदे न चटनी बनाई लैन्ने आलू दी कढ़ी बनाई लैन्ने अनार दाने दी चटनी तिंमरुए दी चटनी अम्बें दी चटनी आमलें दी चटनी मतलब कि केईं किस्म दियां चटनियां जेह्ड़ियां न साढ़े डोगरें दे खाने घरें च बनदियां न बड़े शौक कन्नै अस डोगरे इ'नें चीजें ई खन्ने आं आलूएं दी कढ़ी बड़ी पसंद करदे जि'यां कि ओरिया होंदा ओरिया बी साढ़े डोगरें दी जेह्ड़ा इक बड़ी मश्हूर डिश ऐ इसी बी लोग बड़े प्यार कन्नै खंदे न बाकी रातीं दी रुट्टी बिच जादैतर अस सब्जी फुल्का खन्ने जि'यां के अगर गोभी दा मौसम होऐ ते गोभी फुल्का देहीं अगर भिंडी दा मौसम होऐ तां भिंडी पट्ठे शिमला मर्च कसरोड़ साग कसरोड़ दा चार गोभी दा चार कड़म दा चार गाजर मतलब एह् जेह्ड़ियां सब्जियां न मौसम दे अनुसार अस बनाने आं ढोडा बनाने आं साग बनाने आं चौलें दे आटे दे ढोडे बनाने केईं बारी अस इ'नें ढोड्डें ई तलियै खन्ने आं केईं बारी अस इ'नें ढोड्डें ई मक्खन कन्नै खन्ने आं घ्योऽ कन्नै खन्ने आं लस्सी कन्नै खन्ने आं देहीं कन्नै खन्ने आं एह् साढ़े डोगरें दा जेह्ड़ा खान ऐ

मद्दरा जेह्ड़ा बनांदे न ओह् सारां हा पैह्लें कड़ाही बिच घ्योऽ पाना फिर ओह्दे बिच सोगी जेह्ड़ी होंदी ऐ ओह् फ्राई करनी भी मेवा पाना जि'यां के बदाम होइये काजू होइये कन्नै किशमिश होइये इ'नें चीजें ई तलियै बिच पाना जां देहीं पाओ जां दुद्ध पाओ जां सूजी पाओ एह् चीज ते मिक्स करियै भी एह्दे च खंड पानी सोआद अनुसार भी इसी थोह्ड़े देर इसी चु'ल्ले र चढ़ाई रक्खना भी गड़ाका लाइयै भी एह् जेह्ड़ी साढ़ी ऐ एह् बी इक डोगरें दी बड़ी मिट्ठी डिश ऐ इसी बड़े चाव कन्नै अगर कुसै दे घर कोई परौह्ना आई जंदा इसी बी लोग बड़े चाऽ कन्नै बनांदे न मिट्ठे बब्बरू होइये जि'यां के कोई लोह्ड़ी दा ध्यार आइया जां कुसै दा जन्मदिन होइया एह्दे उप्पर अस लोग मिट्ठे बब्बरू बनाने नमकीन बब्बरू बनाने घ्यूर बनाने खमीरे बनाने भठोरे बनाने पूड़ियां बनाने मतलब अपनी अपनी पसंद दी जेह्ड़ी आं अपनी अपनी पसंद जेह्ड़ी ऐ कोई भठोरे पसंद करदा कोई बब्बरू पसंद करदा मतलब अपनी अपनी पसंद दी जेह्ड़ी ऐ ओह् बनदी ऐ चीज़ एह् जेह्ड़ी साढ़े डोगरें दी डोगरें दा खान पीन ऐ एह् बड़ा गै अच्छा सारे पसंद करदे न अगर कोई बाह्र दा बी आंदा ओह् बी साग ढोड्डा बड़े चाऽ कन्नै खंदा ऐ जेह्ड़ा साढ़ा डोगरें दा खान पीन ऐ एह् बड़ा गै सादा खान पीन ऐ बड़ा गै अच्छा ऐ होर अस होर बड़ा गै भांती भांती दा ऐ धन्याबाद